साढ़े मतलव जिन्ने बी पलैन्नट न साढ़े अट्ठ पलैन्नट न जेह्दे बिच्च अर्थ गै इक्क एसा पलैन्नट ऐ जेह्दे बिच्च बंदा सर्वाईव करी सकदा ऐ ठीक ऐ हर इक तरीके कन्नै बंदा सर्वाईव करी सकदा एयर पानी सब कुछ जेह्ड़ा ऐ अर्थ गै इक ऐसा पलैन्नट ऐ जेह्दे पर हर इक चीज़ ऐ और बाकी जेह्ड़े एक्सटर्नल पलैन्नट न उन्दै उप्पर लाईफ़ नी ऐ ठीक ऐ टोटली लाईफ़ नेईं ऐ उन्दै उप्पर क्यूं नि ऐ क्यूंकि उद्धर ना ही उद्धर पानी ऐ ना उद्धर हवा ऐ ना उद्धर लोग न मतलव उद्धर कोई बी ऐसा इनवाईर्नमैंट है गै निं ऐ जेह्दे कन्नै सर्वाईव करी सकचै ठीक ऐ मतलव अस बहुत जादा थ्यूरी अस समझी सकने आं कि मतलव लर्न कीता उसी इनै चीजें मतलव पलैन्नट असें एह् समझांदा कि् पलैन्नट जेह्ड़ा ऐ मतलव अट्ठ जेह्ड़े पलैन्नट न जिंदे बिच्चा जेह्ड़े ऐ कि मार्स जेह्ड़ा सब तों बड्डा पलैन्नट ऐ थर्ड़ नम्बर पर जेह्ड़ा अर्थ ऐ ओह् साढ़ा इक सर्वाईवल पलैन्नट ऐ जेह्ड़ा ठीक ऐ जेह्ड़ा बंदा हयूमन बींग जेह्ड़ा हयूमन बींग जेह्ड़ा ऐ सर्वाईव करी सकदा ऐ ते बाकी पलैन्नट दे ऑकाडिंग ठीक ऐ जिन्ने बी बाकी पलैन्नट सत्त जेह्ड़े बचे बाकी जेह्के पिच्छै बचे बंदा सर्वाईव नेंई करी सकदा ऐ कोई बी हवा पानी कुछ बी नेंई ऐ ते उद्धर जेह्ड़ा बंदा सर्वाईव नेंई करी सकदा अट्ठवां पलैन्नट नौंमा पलैन्नट हा पलूटो ठीक ऐ पलूटो जेह्ड़ा ओह्दा मतलव उसी न मतलव बाह्र होई दा हून ओह् पलैन्नट मतलव जेह्ड़े की साढ़े इन्वाईरनमैंट बिच्च पलैन्नट जेह्ड़ा नेईं आंदा